मेरा नां बिपिन ऐ अ'ऊं उधमपुर रौह्न्ना ऐ और उत्थै खाने दी गल्ल चला दी साढ़ी गल्ल बात लेकिन उत्थै सारे हा जैदा स्हेई चीज खाने आह्ली ढोड्डा ते सरेआं दा साग बड़ा जैदा चलदा ऐ साढ़ा ढोड्डा अस जन्ने घराट जन्ने मक्कां आटा पिहान्ने ते फ्ही आन्ने फ्ही गुन्नियै खन्ने ते होर साढ़े जैदा इत्थै फेमस बड़ी चीज ऐ दाल जैसे राजमांह् होई गे राजमांह् दी दाल होई जैसे चौल होई गे चौल अस रूह्नी लान्ने चौल धान उगान्ने ते फिर उसी अस ओह्दे कन्नै गै अस इक दाल होंदी साढ़ी भोंठे दी दाल ओह् बी अस लान्ने उत्थै भोंठे दी दाल अस खन्ने ओह् जैदा बड़ी जैदा फेमस साढ़े इत्थै अग्गें पिच्छें कुतै कुतै ब्याह् गै होंदे तां उत्थै अस जैदा भोंठे दी दाल ई चलान्ने भोंठे दी दाल साढ़ी बड़ी चलदी ऐ और साढ़े इक गल्ल बड़ी जैदा मश्हूर ऐ केह् सनाचै अस उधमपुरै दियां गल्लां तुसें ई साढ़ियां एह् गल्लां ठंडी हवा चलदी बड्डे पेड़ पौधे केह् सनाह्चै तुसें ई अस उधमपुरै दियां गल्लां बड़ा स्हेई लाका ई तुसें ई केह् केह् सनाह्चै और साढ़ा उत्थै पानी दिक्खो तुस मिट्ठा पानी अम्बले खाओ ते मिट्ठा पानी पिओ पानी थोह्ड़ा ठंडा पानी शैह्रै च आओ दिक्खो कुतै पानी निं थहोंदा कुतै पानी निं थ्होंदा लेकिन ग्रांऽ च ठंडा पानी ठंडी हवा आहा केह् लाका ऐ ग्रांऽ दा लाका केह् मजा ऐ जरो साढ़ा जेह्का लाका ऐ उधमपुर माराज जी केह् सनाह्चै तुसें ई